हैलो जी बड़ा साइकिल है छोटा साइकिल है रेंजर साइकिल है आप कौन सा साइकिल लीजिएगा हीरो हीरो कंपनी का है ये सुनिए इधर ये कंपनी का आप जिस कंपनी का सजे ऊ कंपनी का साई

आपको बड़ा साइकिल का पड़ जाएगा साढ़े पाँच हजार रुपए

एवन का तो छोटा में ना बड़ा में लीजिएगा आपको वही पाँच छः हजार के में पड़ जाता है कोई भी साइकिल लीजिए रेंजर लीजिएगा तो खाली देशी पड़ेगा आपको सात आठ हजार बस दस सात हजार जी रेंजर में तो कितना फर्क आ रहा रेंजर लीजिएगा तो आपको एक क्या कहते रेंजर है आपको उसको पड़ेगा पंदरा सोलह हजार रुपए पड़ जाता है

एवन को यही आपको पाँच छः हजार रुया पड़ेगा

ठीक है ठीक साइकिल आप जैसा लीजिएगा वैसा ही रेट पड़ेगा

आपने कौन साइकिल लीजिएगा हीरो में बड़ा साइकिल की छोटा साइकिल या रेंजर ले छोटा को पड़ जाएगा आपको वही साढ़े पाँच हजार के आसपास में पड़ेगा

ठीक है ठीक